जि आगष्ट जिगुजौ गुजिगु थाम अक्ट'बर जिगुजौ दाइनजिसे जिद' नबेम्बर नैरोजा द' बा जुन नैरोजा नैजिसे थाम सेप्तेम्बर नैरोजा बा